बेगुसराय ज़िले में स्वास्थय की बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ सरकारी अस्पताल है बिहार सरकार द्वारा निर्गत किया गया सरकारी अस्पताल है जो कि बहुत अच्छा व्यवस्था है थोड़ा बहुत कमियाँ है क्योंकि ऑपरेशन का हाई क्वालिटी नहीं है मशीन और यहाँ की तकनीकी डॉक्टर द्वारा देखभाल नहीं किया जा रहा है और कोविड नाइनटीन में भी ठीक ठाक था यहाँ व्यवस्था मास्क सेनेटाइजर सारा उपलब्ध था लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत कमियाँ रह गई थी लेकिन ठीक ठाक है बिहार सरकार द्वारा ठीक ठाक है किया गया एक वर्क क्योंकि इससे खुश है थोड़ा बहुत है ऐसा प्रोब्लम है जो कि जो कि चल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत महामारी कोविड नाइनटीन में आई थी जो कि एस्कूल एस्कूल में रखा जा रहा था आदमी को

उसके वहाँ देखभाल हो सके यहाँ तो ये सिस्टम में कि इस्कूल में छोड़ दिया जा रहा था मरीज मर रहे थे लेकिन डॉक्टर की कमियाँ थी इस्कूल उस्कूल में इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत आया उसके बाद यहाँ बेगुसराय ज़िला में स्वास्थय के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है सुबह सुबह लोग टहलने से भी स्वास्थय बहुत अच्छा रहता है और यहाँ समुदाय केंद्र है मूल निवासी यहाँ है बेगुसराय में समुदाय केंद्र भी है जो कि अच्छा व्यवस्था है उसके बाद मेडिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं है ये समस्या है कि मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ जो कि विद्यार्थी लोग मेडिकल यहाँ से करें और कुछ अपने ज्ञान की बातों पर ध्यान दे उसमें यह समस्या है